जय झूलेलाल मां तव्हांजे दुकानु सां जेका साड़ी वठी वियमि सां मूंखे घटि वधि पई वणे पाई ॾिठमि त मूंखे ॾाढी सुठी लॻी ऐं मां उहा साड़ी पाई करे शादीअ में वियमि त उते मूंखे सभिनी खे ॾाढी वणी मां ॿ मूं खां माण्हू सभु पुछण लॻा त हीअ साड़ी किथा वठी थी मां पाण तव्हांजे दुकानु जो नालो ॿुधायोमास